लम्बे समय तक तैरने के अभ्यास या कसरत के दौरान हमारे शरीर की पानी हल्की कमी हो जाती है इसका कारण यह है कि हम जब जल में तैर तैरते हैं तब हाथ और पैर का हिलाना ऊपर नीचे करना होता है और अपने गर्दन का भी एक्सरसाइज करना होते शरीर का बॉडी का भी एक्ससाइज़ होता है उसमें जिसके दौरान हाथ में हाथ हिलाने के क्रम में थक जाता है दौड़ते हैं इससे हमारे शरीर में कुछ अजीब लगता है जैसे मैं थकान होना सर भारी होना यही सब लक्षण हमें लगता है इसके दौरान हमको लंबे समय तक तैरने की अभ्यास करने से शरीर थक जाती है और शरीर थकने के क्रम में कुछ शरीर को पोषक तत्व की ज़रूरी ज़रूरत होती है हो जाती है पोषक तत्व कि कमी से बचने के लिए हमको हमको कमी को पूरा करने के लिए करने के लिए तैराकी से पहले भोजन संबंधी सावधानी भी बरतनी आवश्यकता होती है नहीं तो ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करने पर तोरने तैरने के दौरान हम नदी या भी जिस स्तर पर तैर रहें हैं वहाँ डूबने कि खतरा हो जाती है इसका मुख्य कारण यह है कि हम जब भोजन कर लेते हैं तो हमारा शरीर का घनत्व कम पानी से शरीर पानी में डूबने लगती है इससे बचने के लिए हमको तैरने से पहले तैरने के बाद जब हमें लगे कि हमारी बॉडी में पोषण की कमी है जिससे हमको कुछ शरीर में आलस टाइप का महसूस हो या हाथ पैर दुखने लगे तो हमें उससे पहले भोजन में सावधनी बरत के कुछ हद तक भोजन कर लेना चाहिए जिससे कि हमें जो ज़रूरत हो शरीर की पोषण पोषण की कमी को पूरा किया जा सके इसमें हमारे शरीर में जब पोषण की कमी ना रहेगी तो तैरने वक्त हम हम लम्बे समय तक तैरते रहें नदी या स्नान करते रहें नदी में जब तैरते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है उसमें हमारे शरीर को भी आराम मिलता है व्यायाम करने को मिलता है हमारे शरीर में एक्टिविटी अलग रहती है हमारे शरीर में जो आगे चल कर कुछ होना हो भी होती रहती है जैसे मैं बॉडी बॉडी को हिलाना डुलाना यह सब चलता रहता है उसमें नदी में नाहाने वक्त जब भी तैरते हैं हम तो हाथ दोनों हाथ और दोनों पैर को एक साथ नहीं बल्कि जब समय समय पर जिस टाइप से हमको ज़रूरत होता है उसे हाथ और पैर को हिलाया जाता है ताकि हम तैर सकें और आगे बढ़ सकें उसमें हमको लगता है हम तैर लिए तैरते तैरते कुछ लम्बे दूरी तय कर लेते हैं यही हमारे तैरने की सुविधा होती है जिसमें हम को लगता है शरीर से संबंधित कोई भी पोषण की आवश्यकता उसे पालन पोषण की कर लेते हैं और भोजन से समय हमेशा सावधानी बा रख लेते हैं यही तैरने की तैरने के दौरान हमको होता है तैरने के दोरान हमको जब तैर कर निकलते हैं तो शरीर में स्वस्थ चमकता दिखाई देता है और शरीर की एक्टिविटी अलग दिखती है शरीर में चमक आती है शरीर में पूर्ति भी रहती है जो सेहत पर हमको बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है शरीर में स्वस्थ रहने के लिए हम को तैरना भी ज़रूरी है जो कि हम करते हैं